जी संजीव ट्रेवलस से बात कर रहे हैं आप अच्छा अच्छा जी भैया हम लोग को ना कल ग्वालियर निकलना था तो उसके लिए एक ट्रैवलर बुक करनी है जी भैया तो कल हो जाएगी अभी वैसे भी बहुत व्यस्त चल रहा है ना तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तुरंत में गाड़ी हो जाएगी न कल के लिए

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ वैसे तो कल सुबह निकलना है कोई सात आठ बजे में निकलेंगे हम लोग और मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग दस लोग जा रहे हैं तो उसके लिए कोई बड़ी ट्रैवलर चाहिए थी नहीं भैया उसमें तो नहीं बन पाएँगे क्योंकि हम लोग दस लोग हैं तो थोड़ा आप देख लीजिए ट्रैवलर ही ठीक रहेगा ट्रैवलर में दस लोग आराम से आ जाएँगे जी जी भैया तो मैं और मैं यह कह रहा था कि और इसमें कितना कुछ खर्चा आ जाएगा वहाँ तक जाने की हम के लिए जाने आने जाने का पूरा भैया पाँच दिन के लिए भैया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये मतलब कुछ ज्यादा अमाउंट बता रहे हैं आप तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं फिर भी कुछ तो कम करिए मतलब पर डे के हिसाब से बहुत ज्यादा ही रेट लग रहा है तो आप थोड़ा अगर कम कर देंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा सही हो जाएगा फिर भी थोड़ा बहुत आप करवा दीजिए बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि अगर पर डे के हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं तो पाँच दिन का बहुत ज्यादा हो जाएगा हाँ हाँ जी जी जी हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा अगर होगा तो आप जितना भी अमाउंट रहेगा उससे थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा जैसा भी रहेगा फिर बात करते हैं अपन हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है

ठीक है ठीक है ऐसा करता हूँ ऑफिस आपका कब तक खुला रहता है

ठीक है भैया तो मैं ऐसा करता हूँ चार बजे तक आ जाता हूँ आपके ऑफिस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके जी धन्यवाद भैया